विशय पळोवपाक गेल्यार खूब आसात उलोवपाक गेल्यार बट बायलांचेर हांव बरयतात बर बरयतात बायलांचेर म्हाका बरोवपाक कशें दिसतात पूण तातुनूय चड अशें आसा की हांव एडुकेशन सिस्टमाचेर उलोवपाक सोदता आयज कित्याक तर एडुकेशन सिस्टमाचो हा अश्या एका पायऱ्यार पावला के हांगासर फक्त पयशांचेंच चलता आमी आतां इतलीं शिकतात शिकून सगळ्यांक पयशे इनवॅस्ट करपाक जाय ते बी चडांत चड शिकून आमकां आतां मागीर फ जॉब मेळटलो म्हुणून आसता बट कितें आसता ताकाय आमकां पयशे इनवॅस्ट करपाक जाय जॉबाकूय आतां जॉबाक गेलें सुद्दां आल्यार खंयच्याय हांगा इतलें शिकून तूं जर जॉबाक वयता आनी फुडलो मनीस तुका सांगता तूं जर चार पांच लाख दी म्हाका हांव तुका आत्तां पर्मनण्ट करतां हांगासर आ शिकोवपाक जाल्यार हातूंत आमच्या एडुकेशनाचो यूज कितें जालो आमी शिकून कितें केलें आमकां जंय आमी एडुकेशन शिकून आमकां शिकून आमकां आतां फुडें पयशांक खातीर आमी शिकता आमचे कितें तरी गरजेक गरजो आसा तें आमकां तें आमकां चादोवपाक जाय आमकां कितें तरी करपाक जाय लायफान म्हुणून आमी शिकतात पूण शिकुनूय जर तुमी मागिरूय आमचे कडेन पयशे मागतात जाल्यार आमी कितें करपाचें खंयसर म्हुणू हाडपाचे हे बी एक गजाल आसा की हांव सांगपाक सोदता की शिक शिकपाक तुमी घेतातूच पयसो पूण जेन्ना जॉब कामाक वयता तेन्ना तरी तो पयसो पयशा शिवाय काम करपाक जावपाक जाय पयशा पयशे घेवन जाता तें जातात पण पयशा शिवाय काम जालें जाल्यार जी गरजो भुरगीं आसा जांकां खरीच कामाची गरज आसा तांकां खूब हाचो फायदो जातलो कोण श्रिमंत आसा ती पयशे क कितलेय काडून दिवंक शकतात बट जीं गरीब भुरगीं आसात तीं इतलीं जांचा आवय बापूय इतलो हाल करू हालान तांकां वयर काडटा आन तांकां शिकयता जेन्ना तीं जॉबाक वयता तेन्नाय तांकां पयशे भायर काडचे पडटा तेन्ना तीं शिकपाकूय पयसो घालता आनी आतां जॉबाक खंयचो घालतले हो तांचे कडेन एक मेन प्रश्न उरता म्हुणून आजकाल भुरगीं कितें करतात की आपूण चड शिकचें ना म्हणटात कमी शिकून आपूण खंय तरी कामाक लागतलीं कित्याक हें शिकून जर आपणाक इतले पयशे इनवॅस्ट करपाक जाय जाल्यार आपूण हांगातसुनूत तें इतलें फुडें शिक्षण घेवच्या पेक्षा फाटींच रावन शिकतलें आनी कामाक लागतलें हें तीं म्हणटात